हेलौ

अ सोरो बेमार जादो सोरो माने रो माने माबा होनना बुङो आरो थारमानि गगा मोननाय लोमजानाय खर' सानाय जोंलाय ओरैहाय दा नोंथांनि फारमासियाव बेफोर मेडिसिना दं ना गैया मुलि मुलि मुलि

आथसा गगा मोननायनिखो मा समाव जानांगोन गुजुनायनियालाय गुजुनायनिखो मा समाव जानांगोन आरो दै गुसुजोंना गुदुंजों ना ओंखामजों दै गुदुंजों अह हामगोन ना ना बिजिफोरसो लानांगोन गगा मोननाय गुजुनाय खर' गिदिंनाय खर' सानाय आथिखालावलाय बेनो अखा दोमैलाय दुंलायावनो बेरामफोराबो बाराहोलाङो दा बिनि थाखाय नोंथांनि गलायाव बा फारमासियाव बेफोर मेडिसिन दावा मुलिया दंना गैया

आथसा जागोन दे नोंथांनियाव आरो सोरबा गमस्थाफोर दंबाना मुलि फानग्रा मुलि फानग्रा लोगो दङना नोंथांजों नाथाय बेसेरफोरखो रोंगोन ना रोङा आथसा मोजां दे होमबा आं दायो थाबैनो थांगोन दे आरो बै जानायनि बेसेनफोरखो गगा मोननायनिखो माजों माबोरै जानांगोन मा समाव गुजुनायनि आरो खर' सानायनि होमब्ला बै सिनारेस टेब्लेट ओमफ्राय ओं सायख्लिन बेफोर जाहैगोन ना ओजों गेस दङ नालाय आंहा खथाय अह एप्रसारिखेनखो जाबा जागोन ना गेसाव जानांगोन खम्फर्ट टेब्लेटखो जानांगोन खम्फर्ट टेब्लेटआ दं ना गैया दंजोबो आथसा एसे लोमजानायबो दं बेयाव मा टेब्लेट जानांगोन खोन्थानायसुन जोंना लोमजानायनि टेब्लेटखो मा जानांगोन आं मा मुलि खेबसुल ना पिल आथसा फेरासथामुलआ जागोन ना जाया

होमबाथ सिनारेस्ट टेब्लेटआबोथ मोनब्रै खामानियाव खाथिगोन प्लास पेरासथामुलखौ मोनाबाबो आंनो सिनारेस्ट टेब्लेखो मोनबानो साबसिन जागोन दङ दे होमब्ला आं दायो थांगोन दोनथबाय होमबा दे